हॅं हमसब पढ़ैके समयमे नाइन्थ नओ आओर दसमे एकटा मैथिली हमरा सबके भाषा रहै जे हमसब पढ़ैत रहियै ओहिमे पहिल अथी खट्टर कका एक गद्यांश रहै ओहि गद्यांश के लेखक प्रोफेसर हरिमोहन झा छलखिन आर हुनके सॅं जी छै हुनकर कहानी जे लिखल छलनि गद्यांश हुनकर पढ़ला सॅं हमरा ई प्रेरणा भेटै छलै जे कि मैथिलके विकास केना हेतै आ मैथिल के पढ़ैमे रूचि छलै खट्टर कका दही चूड़ा के बहुत प्रेमी छलखिन आ ओ नशा पान भाँग के इस्तेमाल करै छथिन आ खट्टर ककाके जे निमंत्रण भेटैत रहनि तऽ ओ बहुत उत्साहित रहथिन आओर एहि सम्बन्धमे हरिमोहन झा लिखने छथिन आ मिथिलाके आधार पर लिखने छथिन जे केना केना मैथिल समाजमे लोक चलैत अछि